हँ यौ हँ यौ हँ फोटो बनबै छियै

अहाँके कोन रेंजके अहाँके फोटो चाही कोन रेंजके अहाँके फोटो चाही छोटका पीस कि बड़का पीस छोटका पीसके दुइ सएके अहाँके डेढ़ सए रुपैआ पड़त हँ अगर बड़का बनेबै तऽ अहाँके पाँच सए रुपैआ पड़त दू पीसके किएकि क्वालिटी फरक फरक रहै छै ने अच्छा चारि पीस लेबै तऽ पच्चीस सए टका पड़त हँ अहाँके महँगा नहि छै अहाँके साइज हिसाबसँ हमसब रेट कहि रहल छी की अहाँके ताहि दुआरे

तऽ महँगा ई भेलै कि क्वालिटी फर्क रहै छै फोटोके अहाँ लेबै तऽ ओहोसँ कम दाम अहाँ दोसर लेबै तऽ दोसरोमे अहाँके मिल जेतै ठीक छै दोसरमे अहाँके पड़त तऽ दू हजार रुपैआ परत अहाँके हँ तऽ फेर क्वालिटी फर्क नहि होयत अहाँके अहाँके क्वालिटी देखू ने पहिला फोटोके सए दू सए पीस लेबै तऽ अहाँके बीस हजार बीस हजार लम सम परि जायत हँ सए पीसके सए पीसके दू सए पीसके चालीस हजार रुपैआ पैरि जायत तऽ कि करबै सर हमरो सबके पेट छै ने

हँ विडियो हँ विडियो कैमरो चलबै छियै सर ओडियो नहि फोरके छै डी एस एल आर अहाँके फोटोके लागी भऽ गेल डी एस एल आर अहाँके अथी फोरके भऽ गेल अहाँके शादीके लेल रेकॉर्डिंगके लेल आँय हँ तऽ शादी आओरमे हम पन्द्रह हजार रुपैआ लेब एक राति दू रातिके कुमरनके आओर विवाहके लेल हँ पूजा मटकोरके हँ एलबमो बनेतै अहाँके कोन एलबम चाही नॉर्मल चाही की करिश्मा एलबम चाही करिश्माके अहाँकेॅं पचास हजार रुपैआ पैड़ि जायत हँ एहिमे जते फोटो आयत ने सबटा डि एस एल आर मे जएगो फोटो अहाँके बनबू ठीके छै आउ दोकाने दिस आउ